دہلی حکومت کو سب سے زیادہ جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کاشتکاری کے لیے وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہے بلڈنگس بن رہی ہیں جگہ جگہ آفس بن رہے ہیں جگہ جگہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس لیے کاشتکاری کے لیے بہت بڑا مطلب بہت بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے